दिल्लीअ में मां हिकु ॻाल्हि डिठी आहे की हिते हीए जो सैंटर आहे न दिल्ली ये पूरे सॼे हिंदुस्तान जे घर में जो सम्झो हिकु आदान प्रदान जो केंद्र आहे हिते रामलीला बि थींदी आहे छट पूजा थींदी आहे दुर्गा पूजा थींदी आहे ऐं जो जगरनाथ जी यात्रा बि ईंदी आहे ऐं हे असां सरदार भाई जेड़ा आइन गुरूद्वारे वारा हिननि जो हिननि जो बि ऐं जलूसनि निकरंदा आहिनि गुरू गुरू पर्व ऐं जो हिन जो पर्व थींदो आहे हुन ते त मां इहे डिठा अथव ॾाढो भई आदान प्रदान आहिनि हिन खां अलावा वरी असांजो पंहिंजो ई ईष्ट देव जेके झूलेलाल आहे हुनजो चालीहो मल्हाईंदा आहियूं त पूरी दिल्लीअ में ऐं असांजे जमाने मुंजो लॻभॻि छावंजाहु मंदर आहिनि सिंधियुनि जा झूलेलाल जा त हर पासे जो ज्योति संगम वग़ैरह थींदा आहिनि त उते असां वेंदा आहियूं चालीह ॾींहं असांखे उहे ख़बर ई न पवंदी आहे त इहो ॾाढो धूम धूम धड़ाको हमेशह इहे रहंदो ई आहे त हिन में ॾाढो आनंद आहे हिन खों अलावा वरी हिते कॾी क्रिकेट मैच थींदा आहिनि कॾहिं हॉकी मैच थींदा आहिनि त मां खाली समय में वेंदो आहे जॾहिं टाइम हूंदो आहे त क्रिकेट जी कमैंट्री बि ॾींदो आहियां या हॉकीअ जी या ॿिया फुटबॉल वग़ैरह जी त हुनमें ॾाढो आनंद ईंदो आहे त इन ॿियों एक्टिविटी आहिनि जीअं असां हाणे झूलेलाल सां इहा मंदर आहे जिते असां हिते वेठा आहियूं त हिते तमामु कोई ना कोई एक्टिविटी रहंदी आहे कॾहिं शिवरात्री ति अचे कॾहिं जन्माष्टमी ति अचे या ॿिया संतनि जा तीर्थ वारनि सां जन्म ॾींहुं त मल्हायूं या हुननि जो बर्सी ता मल्हायूं त ईअं एक्टिविटी आहिनि ई आहिनि मतिलब असांजो पूरे साल ई असांजा कुझु न कुझु हिते असांजा हलंदो रहंदो आहे हिन खे अलावा हर हिकु कोई ऐं कोई सुठी फिल्म थी अचे त उन उहो बि असां ॾिसंदा आयूं अगरि हे सिनेमा हॉल जे नथा वञी सघूं त असां टीवी ते ई असां ॾिसी वठंदा आहियूं बाक़ी बाक़ी आहे मामिलो जो आ असांजो ख़रीदारी जो त असांजे भरिसां ही अञा सैंटर मार्किट आहे या सरोजिनी नगर मार्किट आहे होॾे वेंदा आहियूं कोई बि असांजा ज़रूरत जी शयूं आहिनि या असांजो कपिड़ा आहिनि या ॿी क्रोकरी जो सामान थियो या ॿियों कुझु त भई गै थिया उहे हुन लाइ असां वरी करोबाग हली वेंदा आहियूं या चांदनी चोक वेंदा आहियूं त हिते ॾाढो स्कोप आ मतिलब कि असां कोई ख़रीदारी जी बि असां शौक़ु रखंदा आहियूं त जॾहिं बि समय मिलंदो आहे मां पंहिंजी वाइफ सां गॾु निकरी वेंदो आहियां त उहो बि उहो बि थी वेंदो आहे त बाक़ी त असां हिते मंदर जी सेवा में लॻा पयाऊं ओर रोनक मेले में वेठा आहियूं आनंद ई आनंद आहे त हिते